گاؤں کے لوگوں کے لیے کاروبار کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور کاروبار شروع کرتے وقت گاؤں کے لوگوں کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سب سے بڑا چیلنج جو ہے گاؤں میں کیسے پیسے کی کمی پونجی کی کمی جو کاروبار کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے گاؤں میں لوگوں کے پاس پیسے کی شدید کمی ہوتی ہے یہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن پیسے کی کمی ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑا چیلنج جس کا سامنا گاؤں میں کوئی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ادھار سامان لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں دیتے ہیں میں ایسے کئی کاروبار کرنے والے کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت ہمت اور طاقت کے ساتھ کاروبار شروع کیا لیکن گاؤں میں لوگوں نے اس سے اتنا ادھار لیا کہ وہ بے چارے کاروبار میں مقروض ہو گئے لاکھوں روپے کا سامان لوگ ادھار لے لیتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو کاروبار شروع کرنے میں